हेलो हाँ भैया आप परिवहन एजेंसी से बात कर रहे हैं जी जी मैं सामा बात कर रही थी जी जी मैंने आपके यहाँ से एक कैब बुक कराया था जो नौ बजे पहुँचनी थी और दस बज चुका है और अभी तक आपके यहाँ से कोई कैब नहीं पहुँची है नहीं नहीं अब मुझे कैब नहीं चाहिए अब आप कैब रद्द कर दीजिए हाँ बिलकुल रद्द कर दीजिए वो ड्राइवर कितने लेट से आया दस बज चुका है अब मुझे नहीं चाहिए कैब मुझे अभी यहाँ से तुरंत जाना पड़ रहा है मेरी मीटिंग थी इसीलिए मैंने जल्दी कैब मनवाया था लेकिन आपकी कैब अभी तक यहाँ नहीं पहुँची है इसीलिए आप अपनी कैब अब रद्द कर दीजिए मैं अभी जल्दी बस से ही चली जाती हूँ